आमके भाव एखन सब तरहके छै आम जे तरहके अहाँ चाहबै कोन आम अहाँ पसन्द करै छिए कोन आम अहाँके लेबाके अइ हर आमके अलग अलग दाम छै ने बम्बइ आम एखन मार्केटमे ओना सओ रुपैआ के जी भेट रहल छै किलोमे एखन नबका फल उतरबे केलै ने तऽ कोनो भी फल एखन नबका उपजै छै तऽ ओकर दाम कनी रहै छै बेसी फेर धीरे धीरे जखन पूरा आम मार्केटमे उतरि जाइ छै तऽ ईसब आमके दाम कनी कम भऽ जाइ छै अहाँ दाम एहि दुआरे छै जे एहिबेर ओतेक एखन हँ फेर कलकतिआ आमसब छै एखन बम्बइ आम एहिबेर ओतेक नहि फड़ले ताहि दुआरे बम्बइ आमके दामो छै कनी एखन बेसी अहाँके कतेक लेबाके अइ अहाँके कोन आम लेबाके अइ अहाँ अपन पहिले कहू ने दाम तऽ बादमे लागि जेतै की कोना छै अहाँके चाही की अहाँके कतेक चाही कोन हिसाबसँ चाही से बतेबै तखन ने अहाँके ओहि हिसाबसँ दाम लगाएब हँ तऽ हमरा पास एखन फिलहाल एगो बम्बइ आम आओर एगो किशनभोग आम अइ कियाकि कलकतिआ आमके तऽ एखन टाइम लागै छै पाकैमे ई दूनू आम जखन पाकि जाइ छै पूरा तकर बाद ने कलकतिआ आम आबै छै एखन हमरा पास दू गो आम अइ अगर अहाँ मतलब अथीके हिसाबसँ लेबै जे मतलब अहाँके दस किलो लेबाके अइ कि बीस किलो लेबाके अइ तहन मोसकिलसँ मोसकिल दस रुपैआ अहाँके मतलब छूट दऽ सकै छी एहिसँ कम हम नहि कऽ सकै छी कियाकि हमरा सबके मार्केटमे थोकमे भेटै छै ने

अच्छा ठीक छै ताहिलए दिक्कत नहि छै अहाँ कतहुको एड्रेस देबै तऽ ओहि जगहपर अहाँके आम पहुँच जाएत अहाँ बच्चाके अगर उपनैन कऽ रहल छी ताहिमे अहाँके आमके जरूरत अइ तऽ अहाँ बम्बइ आम अहाँ इस्तेमाल कऽ सकै छी कियाकि ओहिसँ तऽ बढ़िआँ आम भेटबे नहि करै छै ओ बहुत बढ़िआँ आम अइ हँ एकदम खाकऽ देखिऔ अहाँके कोनो शिकायतके मौका नहि भेटत हमसब पइसा लै छिए तऽ चीज दै छिए चीज एहन नहि छै मतलब अहाँके आम देब आम एगो खाइलए बैसबै तऽ अहाँ बैसल रहबै अहाँ दोसर खेबे नहि करबै अहाँके खट्टा लागत एहि तरहके हमरा सबके पास कोनो बेबस्था नहि रहै छै समान देब तऽ ओहिलए समान मतलब बढ़िआँ देब जे खेबै तऽ फेर अहाँ दोसर बेर अहाँ याद करबै जे ओ जे मतलब कतहु छै कतहुसँ लेने रहिए तऽ ठीक छै मीठ चाही ने तऽ अहाँ एगो काम करब अहाँ अपन अहाँ एड्रेस हमरा सबके मैसेज कऽ देब हम अहाँके ओहि एड्रेसपर अहाँके कतेक आम चाही कतेक अथी चाही आओर अपन सबकिछु फोन नम्बर ओहिपर हमरा भेज देब हम अहाँके होम डिलीवरी करबा देब आओर बाकी आओर कोनो सुविधा चलू ठीक छै